ऐहिमे जे एहन संस्कृति उत्सव हम देखैत छी मिथलामे मनाबैत छी जेना हम चौरचन मनबैत छी आनन्दक पूजा मनबैत छी भरदुतिआ मनबैत छी राखी बन्हबैत छी आओर छठि मनबैत छी होली मनबैत छी आओर दुर्गापूजाके दश दिन जे छै ओकर पूरा नियम निष्ठासँ जे छै रहैत छी ताहिके बाद जे छै एक ओइ ओठकन पाबनि होइया तकरो हमसब मनबैत छी तकर बाद हमरा सबके एगो पाबनि अहाँके घरी पाबनि होइया ओकरो मनाबैत छी तकर बाद जे छै हमसब जे छै दुर्गापूजा कालीपूजा लक्ष्मीपूजा हइयऽ कोजगरामे लक्ष्मीपूजा हइयऽ कोजरा दिनक जे छै से पान मखानके प्रसिद्ध हमसब मनाबैत छी ओहिदिन पान मखान आओर रातिमे खीर बनबैत छी पूरा ओशमे ओ खीरके जतेक आदमी रहैया अन्तराक्षरी खेलाइत छी तकर बाद ओ खीरके खाएल जाइया ओ आनन्द लेल जाइया पूर्णिमाके दिन पाबनिके कोजगराके दिन ताहि के बाद लक्ष्मीपूजा शुरू होइया तकर बाद दि वाली आबैया धूम धड़क्कासँ सब मनाबैत छी ओकर बाद जे छै अहाँ कऽ हुरा हुरी एगो आबैत छै पाबनि ओहोमे जे छै मालजाल जतेक छै भाङ ताङ सब पीसकऽ बनाबैत छियै जे हुनका जे छै से पाबनि करैत छी जतेक भी बाल गाए महीस जतेक भी छै जतेक भी जन्तु छै सब पर जे छै हमसब जे छै पाबनि करैत छी ओकरा खुआबैत छी धान आनैत छी काटि कऽ ओहि दिनजे छै ओकर पाबनि मनबैत छी तकर बाद हमसब जे छै छठि कऽ खरना करैत छी खरने दिनसँ छठिकऽ चारू घाट बनबैत छी छठि पूजा मनबैत छी पूरा धूमधामसँ आँ तिन दिनकऽ रहैत छथि छठि पूजा तकर बाद आबैया हमरा सबहक कार्तिककऽ पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा मनबैत छी कार्तिक पुर्णिमा कऽ बाद हमरा सबके जे छै एकेबेर अथी तिला सङ्क्रान्ति अबैया ओहो पाबनि बहुत बढ़िआँ होइया जाहिमे खीर बनाकऽ आ सुरजा डुबकी हमसब पढ़ि कऽ पत्ता लए कऽ मारैत छी नदीमे तए डुबकी जे छै हमरा सबके जे छै अथी होइया आनन्द भेटैया ओकर बाद चुड़लाइ मुड़लाइ खाइत छी पाबनिके ओकर बाद राखी मनबैत छी राखीके दिन छै जे बहिनके साथ जे छै ओतऽ जाइत छी ओकरासँ राखी बन्हबैत छी ओहिदिन कऽ संकल्प लै छै हे बहिन कऽ हम रक्षा करब हुनकर तैँ हम चाहब जे राखी पहिरैत छी तकर बाद तऽ हम होली मनबैत छी होलीमे जे छै कतेक भी गावँमे जे छै एक अथी अथीमे कहैत छियै रङ्ग घोरैत छी से डाटा बुकमे ओहिटा बुकसँ होली पूरा गावँमे जे छै सांस्कृतिक कार्यक्रम मनबैत छी किर्तन भजन कए कऽ होली मनबैत छी एकदोसरसँ गुलाल हरा रङ्क खेलाइत छी ओहि दिन होली खूब बढ़िआँसँ हमरा सबकेँ अछि होली पूरा जे छै हमरा सबकऽ बढ़िआँ मनाएल जाइत अछि ओ होलिका दहन मनबैत छी ओहिसँ एक दिन पहिले ओहि राति कऽ होलिका दहनमे जे छै नहि किछु तऽ खीरपू पूरी सबके पूजा करैत छी ओहि दिन फगुआ मनबैत छी मलपूआ कऽ खीरकऽ ओहिकऽ बाद जे छै होलीमे जे छै हमसब बहुत आनन्द लइ छी आओर जे छै भरदुतिआ जे छै हमरा सबकऽ खास एगो बहिन सङ्गे सेहो पर्व यऽ भरदुतिआ दिन जे छै हमसब बहिन ओतऽ जाइत छी पानसँ हाथमे दए कऽ पानसुपारी हाथमे दए कऽ हमरासबके जे छै अथी बनबैत छथि आओर जे जे छै हमरा सबके आनन्द लगैत छै भरदुतिआसँ हुनका हम सन्देश दइ छिअनि ओहिदिन बहु बहुत बड़ा भरदुतिआ हमसब मना कए अबैत छी ओहिके बाद जे छै हमसब जे छै बिहारमे अनेक तरहके उत्सव मनबैत छी जेना अहाँकेँ संस्कृत उत्सव मनबैत छी अहाँ कऽ ई फागुन मास कऽ अगहन माससँ जे जे दिन अप्रील महिनामे जे आबैत छै ओहि महिना कऽ हमसब जे छै से बहुत बढ़िआँ नवबर्ष हिन्दी नवबर्ष मनबैत छी ओहि कऽ बाद छै मिथलामे जे छै बहुत तरह के जे छै विधकऽ उत्सव जे छै मैथलीकऽ उत्सब मनबैत छी सालमे एक बेर जनकजी धामसँ जे छै हुनकर जे छै सीतामैया सबके जे छै पाबनि हमसब करैत छी धन्यवाद